हँ बहिन की हालचाल छै हँ हँ तऽ अपनासभमे तऽ मैथिलमे एनाही होइत छै जे अथीमे रहल मिथिलाके छै लोक गीतसभ तेनाही होइत रहैत छै कतेक सुन्दर गओने रहथिन

तऽ मैथिली प्रोग्राम जब होइत छै तऽ मैथिली प्रोग्राममे बहिन अपनासभके तेनाही जे मिथिलाके रीति रिवाज छै ओनाही देखायल जाइत छै बच्चा जन्ममे जेना सोहर होइत छै अपनासभकेँ लड़का दुआरि लगैत छै ताहिमे जाइत छै तऽ परिछनि कऽ कऽ लड़काकेँ आनैत छै मिथिलाके तऽ इएहसभ छै आ समदाउन समदाउनमे तऽ उएह होइत छै जे जखन बेटीके विदाइ होइत रहल तहन समदाउन गायल जाइत छै बेटीके विदा कालमे तऽ समदाउन तऽ ओहने टाइममे गायल जाइत छै जे आँखिसँ नोर नीको अथी ओनाहो गिर पड़ैत छै लोकके गीते सुनलासँ तऽ खेलौना खेलौना तऽ अपनासभकेँ मिथिलामे एनाहे होइत छै उपनयन जेना होइत छै तऽ साँझके जे अपनासभके मड़वापर गीत होइत छै ओहिमे सोहर खेलौना होइत छै तऽ ओनाहो लोकके नचा दैत छै एहन एहन खेलौना छै जे ओनाहो लोकके नचा दैत छै सोहर भेल इएहसभ होइत छै मिथिलाके तऽ अपनासभके इएह रीति रिवाज छै कन्यादानमे अपनासभके से सम्मरि होइत छै सीताके सम्मरि भेल इएहसभ होइत छै कन्यादानमे सम्मरि होइत छै वेदी लग हँ हँ तऽ साँझ कोबर जाहि दिन बियाह भेल ओहि दिन नहि भेल ओहिके भोरमे पराती स्टार्ट होइत छै पराती भेल ताहिके बाद फेर प्रात भेने गौरीके पूजा भेल साँझमे मउहक भेल साँझमे फेर साँझ कोबर भेल एनाही होइत छै अपनासभमे हँ गौरीके होइत छनि हँ विषहाराके हँ विषहारा गीत होइत छनि फुल छिटयके होइत छनि एनाही होइत छनि फेर अथी फेर हँ बारहमासा छओमासा चौमासा एनाही चलैत छनि बटगवनी मधुश्रावणीसभमे तऽ एनाही अपनासभकेँ होइत छनि पूजा कालमे गौरीके गीत होइत छनि विषहाराके होइत छनि महादेवके होइत छनि फूल छीटयके होइत छनि एनाही मिथिलाके तऽ इएहसभ चीजसभ छै ठीक ठीक ठीक छै बहिन एखन काज करैत छियनि खाना बनबयके छनि हम बादमे बात करबनि